टैक्नोलॉजी जे ज़रिए असां बाज़ारि जी ख़रीदारी करे सघूं था छाकाणि त असां उहा बाज़ारि में वेंदा आहियूं ऐं उते ख़रीदारी कंदा आहियूं पर टैक्नोलॉजी अहिड़ी निकिती आहे हीअंर ऑनलाइन सभु ख़रीदु करे सघूं था असां जीअं घरु वेठे हीअ मोबाइल जे ज़रिए असां उहा कपिड़ो वठिणो हुजे चाहे सीधो सामान वठिणो हुजे चाहे का बि शइ असांखे वठिणी हुजे असां घरु वेठे ई घुराए सघूं था चाहे दवाऊं आहिनि कुझु बि शइ असांखे कहिड़ी बि शइ घुराइणी आहे त ऑनलाइन असां घरु वेठे ई शयूं ॾिसी बि सघूं था ऐं वठी बि सघूं था ऐं उन्हनि खे असां ऑनलाइन ई पेमेंट बि याने पैसा बि ॾेई सघूं था उहे असां चाहे कहिड़ी बि शयूं हुजनि हस्त शिल्प हुजे चाहे कहिड़ी बि शइ हुजे असां बर्थ हुजे वर्क हुजे कुझु बि असांखे ॾिसिणो आहे उहो असां ॾिसी बि सघूं था ऐं वठी बि सघूं था उन्हनि शयुनि खे चाहे असां घरु बाज़ारि न वञी करे टाइम न कढी असां घरु वेठे ई जेॾीमहिल खपे असां सभु

घरु वेठे ई थींदो आहे चाहे टिकटूं बुक कराइणियूं हुजनि चाहे दवाऊं वठिणियूं हुजनि चाहे असांखे का बि शइ वठिणी आहे त असां ऑनलाइन ई सभु करे सघंदा आहियूं ऐं ऑनलाइन ई पेमेंट बि करे सघंदा आहियूं